म्हजें नांव राधा नायक हांव ह्या इन्फॉयसीस कंपनीन नवे जॉयन जाल्लें आसा आनी म्हाका म्हाजो डिजिलॉकर पासवर्ड चेंज करपाचो आसा सो हांयें एक ईमेल बरयलां आनी म्हाजी जायती मा म्हायती दिल्या त्या ईमेलीन आनी इफ तुमकां आनी कितें जाय चड जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें